हैल्लो कौन बोल्ला दा हां सौरभ दी मम्मी जेह्का एट्थ च पढ़दा आहो अच्छा अच्छा ट्यूशन हां ट्यूशन आए दा हा ट्यूशन पंज बजे खतम होई तां केह् नांऽ गे उठी हे सारे बच्चे ना ना इत्थै निं रुके दा ते घर बड़ा टाइम होई दा साढे सत्त होआ दे तुसें होर कोई ट्यूशन लोआई दी उस्सी तुसें उसदे दोस्तें बगैरा गी जां उं'दे घर कीता फोन

अच्छा अच्छा

तुसें उस्सी फोन बगैरा दित्ते दा कोई अच्छा अच्छा ते घर तुसें अगर पुच्छ उड़ा तां ते फ्ही नेईं ट्यूशन ते आए दा हा गेदा गेआ बी उठी फ्ही दिक्खनी आं अ'ऊं इक कम्म करनी आं इत्थै शा बाद राकेश आह्ली ट्यूशन होंदी ना ते बड़े सारे बच्चे मेरी ट्यूशन दे बाद उत्थै जंदे पढ़ने आस्तै ते केह् पता अगर उत्थै ऐं हां निं ओह् ते है टाइम बी काफी होई गेदा न्हेरा होने आह्ला हां हां एह्का ना ना ना ना नेईं नेईं बच्चें गी अ'ऊं खेलन दिंदी निं इन्ना टाइम क्योंकि घरै जाने दा टाइम होंदा ते ओह् अ'ऊं रुकन निं दिंदी ऐ बच्चे ना ना अ'ऊं अ'ऊं इक कम्म करनी आं राकेश सर गी फोन करनी आं ते उ'नें गी पुच्छनी आं अगर उत्थै कुतै बच्चें कन्नै बच्चें कन्नै खेला दा होए उत्थै कुतै आए दा होऐ ट्यूशन अपने दोस्तें कन्नै ते फ्ही मिगी किश बी इम्फरमेशन थ्होंदी जां किश बी पता लगदा में तुसें गी करनी आं फोन फ्ही हां कोई निं कोई निं तुस चिंता निं करो अ'ऊं फोन करियै हां हां कोई निं अ'ऊं फोन करियै फोन करियै सनान्नी आं तुसें फ्ही केह् केह् आखदे न ओह् ते तुस इक कम्म करो तां धोड़ी फ्ही दोबारा तुस फोन करो केह् आखदे किश किश किश बच्चे घर निं ना पुज्जे होने ते तुस हां ते अ'ऊं निं ते अ'ऊं आपूं देई ओड़नी फिर राकेश सर दा नंबर सैंड्ड कर उड़नी तुस उ'नें गी आपूं पुच्छी सकदे ओ बा अ'ऊं पुच्छियै तुसें गी सनान्नी आं केह् आखदे न ओह् कोई निं कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ सनान्नी आं फ्ही